ہندوستان میں کھانا بہت لذیذ اور مختلف ذائقوں سے بھرپور ہوتا ہے یہاں کے کھانوں میں مصالحوں کے مصالحوں کا خاص استعمال کیا جاتا ہے جیسے ہلدی زیرہ دھنیا مرچا اور گرم مصالحہ روز مرہ زندگی میں لوگ دال چاول سبزی روٹی اور سالن جیسے پکوان کھاتے ہیں ہر ریاست کے اپنے خاص کكھانے بھی ہوتے ہیں جیسے پنجاب کا مکھنی چکن جنوبی بھارت کا ڈھوسا اور اڈلی اور مغربی بھارت کا ڈھوپلہ ہندوستان میں کھانا بہت مزےیدار رنگین اور خوشبودار ہوتا ہے یہاں کے کھانوں میں مختلف قسم کے مصالحے استعمال ہوتے ہیں جو نہ صرف ذائقوں ذائقہ بڑھاتے ہیں بلکہ خوشبو بھی دیتے ہیں عام طور پر استعمال ہونے والے مصالحوں میں ہلدی دھنیا پاؤڈر زیرہ لال مرچ گرم مصالہ ادرک لہسن اور ہگ شامل ہوتے ہیں ہندوستان ہندوستانی کھانے ہر علاقے میں مختلف ہوتے ہیں لیکن روز مرہ زندگی میں زیادہ تر لوگ دال چاول سبزی روٹی اور سالن کھاتے ہیں شمالی ہند میں مکھنی چکن چنے اور پراٹھے مشہور ہیں جبکہ جنوبی ہند میں ڈوسا اڈلی سانبھر اور ناریل کی چٹنی بہت پسند کی جاتی ہے